अगर कोई लंगड़ा होई जा जां नुहाड़ी लत्त जां बांह् भज्जी जा जां उसी लत्त हीनी होवै जां टकोई जा अ'ऊं समझी सकनी आं कि ओह् अपने आप च बड़ा गै गंदा फील करदा ऐ ते ओह् समझदा ऐ कि अ'ऊं किसै दा बी नेईं ऐ पर ऐसा करना गल्त ऐ लेकिन ओह्दे घरैआह्ले उसी बोझ समझदे लेकिन बोझ समझने इन्ने बी जरूरी नेईं होंदे ऐ लेकिन मिगी जित्थै तक लगदा ऐ ओह् अपने वास्तै कमाई खुद करी सकदा ऐ आपूं ई करदा ऐ क्योंकी ओह् किश न अंदर बौह्ना बैह्ला बी ते नेईं बेही सकदा ऐ लेकिन साढ़ा इक धर्म ऐ अगर कोई लंगड़ा बी होंदा ऐ उसी असें रुट्टी खलाना चाहिदी ऐ एह् साढ़ा मक्सद होंदा ऐ और साढ़ा प्रेम जेह्ड़ा होंदा ऐ उसी असेें बोझ निं समझना चाहिदा ओह् साढ़े वास्तै आए अस दुनिया च असें ई नुहाड़ी शकल ई लब्भा दी ओह् ई काफी होंदा ऐ असें अस बड़े बड्डे बेबकूफ न जेह्ड़े अस उ'नें ई गल्त समझदे आं अस आखदे कि एह् साढ़े वास्तै बोझ ऐ लेकिन मेरा आखना इ'यै ऐ की ओह् साढ़े वास्तै बोझ नेईं ऐ ओह् आपूं कमाई सकदा ऐ असें ओह्दी हैल्प करनी चाहिदी ऐ ओह्दी मदद इ'यां करनी चाहिदी ऐ मदद इ'यां करनी चाहिदी ऐ उसी डाक्टरै कन्नै मिलाना चाहिदा ऐ और उसी दस्सना चाहिदा ओह् डाक्टर किश न किश सलूशन कड्ढी गै सकदा ऐ किश किश नुहाड़ी मदद करी गै सकदा ऐ उसी पकड़ी पकड़ी चली सकदा ऐ किश बी ओह्दी मदद करनी चाही दी ना कि ओह्दे पर हस्सना चाहिदा मेरी इ'यै राए ऐ